दिक्खो अज्ज कल केह् होंदा कि जि'यां न्यूज़ दे बारे स्टूडेंट दी नॉलेज बधदी ऐनी ओह्दी नॉलेज कन्नै केह् होंदा कि सानूं घर बैठे दे साइंस दा जां अपना केह् नाम ऐ जरनल नॉलेज दी नॉलेज होंदी न्यूज़ कन्नै न्यूज़ कन्नै केह् ऐ कि सानूं बाह्रें देशें दी नॉलेज लब्भा दी जि'यां कोई मोदी स्कीम चला दी जां कोई एल आई सी स्कीम चला दी जां कोई बी लाई लैओ ऐना जि'यां में आपें मिगी पॉलिटिक्स च बड़ा शौक ऐ ओह्दे बिच केह् ऐ कि कांग्रेस दियां कुछ गल्लां होंदियां जेह्ड़ियां स्हेई बी जे पी दियां गल्लां ओह् स्हेई न मोदी जी न जि'यां स्कीमां निकाला दे जि'यां फार्मर दे बारे सोचा दे जां सब किश करा दे ऐ ना ओह्दे बिच केह् ऐ सानूं बड़े बेनिफिट न जि'यां अस रशिया दी न्यूज़ होई फॉरेन दी जि'यां मोदी जी बाह्र जंदे फॉरेन जंदे ट्रंप कन्नै मिला दे कदें कुसै कन्नै मिला दे कदें कुसै कन्नै मिला दे हून जम्मू दे सी एम बने जि'यां सेक्रेटेरिएट च गल्लां चला दी ओह् सारे न